हँ हम ऐलो छियऐ ई गाँव घुमऽला तऽ ई गाँव रऽ थोड़ा बतैते धार्मिक स्थल सब आओर घुमए रऽ कोन कोन जगह छै सबटा नया जगह छै हँ

हँ हँ हँ आरो बच्चा सबभी छै तऽ ओकरा पार्क ऊर्क छै इस गाममे घुमए ला हूँ

हँ हँ अच्छा ई गाँव रऽ माहौल एकजुटता

मने एकजुटता छै इस गाँवमे हँ एकजुटता छै मने इस गाँवमे हँ तब तऽ अच्छे छै जे हम सुनले रहिऐ ई गाँव रऽ बारेमे तऽ सब तऽ अच्छे छै तऽ रखै छी फिरसे बात करबै हँ ठीक छै